गोंयांत आमच्या करप्शन एड्रेस करपा खातीर खुबशो खूबश्यो सेवा गोवर्नमेंटान उपलब्ध केल्ल्यो आसात जशें की लिगल सॅल जो खंयचेय रोंग कार्य केल्यार ताका पनीश करता मागीर आर टी आय ताजे फूल फॉर्म जावन आसा रायट टू इनफॉर्मेशन हो सुद्दां तूं मॅथड यूज करूंक शकता एड्रेस करपाक करप्शन मागीर एन जी ओची सुद्दां तूं हॅल्प घेवंक शकता आनी सोशल मिडिया आनी इंटरनॅट चो सेवा घेवन तूं करप्शन एड्रेस करपाक शकता